हांव आता तूमकां सांगता पळय ते गोंयचे बद्दल गोव्यांत पयलीं फुगड्यो धालो मांडो गोफ अशे खूब तरेचे खेळ चलताले आताची भुरगीं शिक्षणा खातीर तातूंत तितलो रस घालपाक शकनात हे आता फुडें फुडें चलतलें कांय ना हाचेर प्रस्न उपस्थित जावपाचे आसात जर आमी ते दवरपाक जाय जाल्यार आमकां मातशें तातूंत लक्ष घालून ते करचें पडटले मातशें भुरग्यांक तांचे हे शिक्षण दिवपाचे पडटले